मैंने काफ़ी यात्री बसों में सफ़र किया है इसमें ड्राइवर की जो सीट होती है वो सीधे हाथ पर सबसे आगे की तरफ़ होती है और सवारी को बैठने के लिए इसमें एक तरफ तीन सीट होती हैं एक तरफ दो सीटें होती हैं हर सीट के साथ एक खिड़की भी होती है इसमें सीटों के ऊपर एक जाली लगी हुई होती है सामान रखने के लिए भारी सामान रखने के लिए बस की छत पर व्यवस्था होती है कुछ बसों में बस के पीछे केबिन बना हुआ होता है उसमें सामान रख सकते हैं अधिकतर बसें डीजल से चलती हैं अब कुछ महानगरों में इलेक्ट्रिक बसें चालू हो गई हैं डीजल बसों से ज़्यादा वायु प्रदूषण होता था जिसकी वज़ह से इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हो गई हैं आने वाले अधिक समय में अधिक से अधिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी